ہاں وہ جو ادرک ہوتی ہے ادرک ادرک جسم کے درد کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ادرک سے بہت سارے فائدے ہے وہ ہمارے جو پے پیٹ کے اندر جو بد ہضمی ہوتی ہے اس کو بھی بہت اچھے سے بہت اچھے سے کام کرتا ہے اور جیسا کہ تھوڑے تھوڑے ایسے جھاڑ ہے پیڑ ہے اس سے ہم بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہے جس تلنگانہ میں وہ اس پیڑوں سے ہم کئی سارے دوائیاں بنا سکتے کچھ بھی کر سکتے ہے یہ تو نیچرل ہے اس کے علاوہ ہم دوسرے سائڈ افیکٹس والے ٹیبلیٹ یوز کریں گے تو یہ بہت سارے نقصان اٹھا سکیں گے تو میرا ماننا یہی ہے کہ آپ سب آپ سب لوگ نیچرل سے نیچرل طریقے سے اپنے بیماریوں کو دور کرے زیادہ سے زیادہ ہاسپیٹل کے دوائیوں سے دور ہی رہے کیوںکہ اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہے یہ میرا ماننا ہے